मैं कोई पाँच तारीखे के बोल सकती हूँ पन्द्रह मई उन्नीस सौ सड़सठ तीन जुलाई उन्नीस सौ उन्नहत्तर तीन अगस्त उन्नीस सौ पंचानवे पच्चीस दिसम्बर उन्नीस सौ बारह सात फरवरी उन्नीस सौ पैंतालीस